हांवेन मरे मोच ऑर्डर केल्ले ते मरे जायनाय ते मागीर कित कोरपाचे आनी तेजे मेन्टेनन्स कितकोन कोरपाचें आनी ते चेंज बी कोरपा जाय जाल्यार सायजी बीन कितें प्रोब्लेम आहा जाल्यार तेश कोन तुमच्यान ते ऑनलायन धाडपा जायना ओके आनी म्हाका तेच रेटीन चेंज कोरूं मेटोलें ओके ओके आनी ते तितून म्हाका कलर बीन जाय जाल्यार डिफरंट आं आनी सपॉज तर म्हाका दोन शूज दोन शूज घेतो जाल्यार मिन्स दोन पेर घेतो जाल्यार तेश कोन कित कोरपा तेंच तें तुमच्यान ऑनलायन पे करून डिलिव्हरी हॉम दिवपा जाता ओके बरें थँक्यू